میں گھر میں اس طرح کے پودے اگاتا ہوں بیلیں اگاتا ہوں جو گھر میں کام آ سکیں پودے تو اسی طرح سے اگاتا ہوں جیسے مثال کے طور پہ گھر میں مرچی کا پیڑ لگا لیا ٹماٹر کا پیڑ لگا لیا مہندی کا پیڑ لگا دیا اسی طرح کے پودے لگاتا ہوں جو گھر کی ضرورتوں میں کام آ سکیں یا گھر کے لوگ اس کو استعمال کر سکیں اور بیلیں اسی طرح کی لگاتا ہوں جو زیادہ خوبصورت لگیں